دہلی میں لوگوں كی روز مرّہ كی زندگی میں فنون اور دست كاری كا بہت اہم كردار ہوتا ہے یہاں كے لوگ آرٹ كرافٹس اور موسیقی كے شوقین ہوتے ہیں چند لوكل بازار میں دستی زیورات كارپیٹس اور ہندوستانی فنون كی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں دہلی كی فنونی ورک شاپس بھی مشہور ہیں جہاں مختلف دست كاری فنون سكھائے جاتے ہیں اس كے علاوہ شہر میں كلاسیكل اور فلمی موسیقی كے مشاہرے بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں جو لوگوں كی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں